धर्मके बात कयल जाय तऽ हम भारत एक धर्म निरपेक्ष देश छै जाहिमे विभिन्न धर्म आओर जातिके लोक रहैत छै जाहिमे हम हिन्दू धर्मसँ छी हिन्दु धर्म बहुत पुरान धर्म छै अगर हम हिन्दू धर्मके आन धर्मके साथ अगर हम तुलना करैत छियै जेना अगर हम सिक्ख धर्मसँ अगर तुलना करैत छियै तऽ दुनूमे हमरा बहुत अन्तर देखना जा रहल अछि जेना अगर हिन्दू धर्ममे मन्दिर अगर जाइत छी आओर ओतय अगर कोनो तरहके गन्दा कचरा देखैत छियै तऽ ओकरा ओनाहिए छोड़ि दैत छियै मुदा अगर हम सिक्ख धर्ममे जाइत छी तऽ ओतय कोनो तरहके हम गन्दगी कचरा लागल नहि देखैत छियै जाहिसँ हमरा एगो खुशी मिलैए आओर हम सभगोटएसँ इएह कहब कि अपन अपन धर्मपर तऽ गर्व करबे करू आओर अगर मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारामे अगर कोनो तरहके गन्दगी गन्दगी कचरा रहैत छै तऽ साफ सफाइ जरूर करबाक चाही आओर अगर भारतीय छी तऽ भारतमे तऽ विभिन्न धर्म विभिन्न जातिके लोक रहैत छै तऽ कोनो दोसर धर्मके साथ किनको कोनो मतभेद नहि होयबाक चाही सभ धर्मके लोकसभ एक सङ्गे मिलि कऽ रहबाक चाही अगर हम एगो नागरिक छी तऽ सभ धर्म आओर जातिकेँ ककरहु ऊँच नीच नहि देखबाक चाही सभ मिलिके रहबाक चाही